आङो जेब्बो वार्कशप एबा संनाय खावनाय लायाखै आंनि संनाय खावनायनि आदब खायदायानो गुबैयाव न'खरनि बेलायाव जादों न'खरनि मावनाय दांनाय बिदा फंबाय आबौ आबै मोननि नुनायखौनो लानानै आङो बिसोरनि मावनाय दांनायनि हुदाखौ नायनानैनो आङो जोनोमाव सोलोंबोनाय जादों संनाय खावनायाव बिबै बिबौमोनहा खोस्लि लायनो होननाय संख्रि बामलु थेमा हांहरहोनाय बेफोरनिफ्रायनो आंनि नैबे मावनाय खामानि संनाय खावनायनिया मेगनजों नुबोबाय थादों आरो बेफोरनिफ्रायनो आङो उन्दै समनिफ्रायनो संनाय खावनायनि माखासे आदब खायदाखौ मोननाय जादों बेबायदिनो उन्दै सम स्कुलाव थांनाय समाव रावबो गैयाब्ला संनाय खावनाय माखासे न'खराव रावबो गैयाब्ला हारसिङै खुरनानै जानाय माब्लाबा ना बेदरफोरखौ साथा आथिंआव थुनानै सावनानै जादावनाय बेफोरनिफ्रायनो माखासे जोनोमनिफ्राय फैफानाय जोंनि नैबे संनाय खावनायनि आदब खायदा बुंजायो बै समाव जोंनि समाव जेब्बो

संनाय खावनायनि फोरोंथायबो जेब्बो गैयामोन जोंनि समाव खालि बेल' न'खरनि आरो हाबा हुखायाव संनाय बेफोरखौल' जों नुनोमोनोमोन बै समाव जोंनि समाव हटेल एबा बाजारफोराव जेबो संनायनि जेबो गैयामोन जोंनि समाव संनाय खावनायाव खालि बर'नि हाबा सारादुफोरावल' जोङो बांसिन संनाय खावनाय नुबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव दानि मुगायाव मबाइलाव सेरबोलानो संनाय खावनायनि आदब खायदाखौ नुसै आरो दानि जुगाव सोंहरोब्लानो गासैखौबो मोनजोबसै फिन्नायखौ